गांवगिऱ्या वाठाराची संस्कृतीक अस्मिताय सांबाळून दवरपाक आनी वाडोवपाक पारंपारीक खेळांची खुबशी भुमिका आसा पारंपारीक खेळ आमकां एक दुसऱ्या कडेन संपर्कांत दवरतात आनी खेळपाक कांयच साहित नासतना सुद्दा सगले एकठांय येवन कितले तरेचे खेळ खेळपाक जाता हें आमकां तें सांगतात ते खेळ पळेन आमकां आमच्या पयलींच्या पिडी कश्यो खेळटाल्यो उरतल्यो हाचीय हाचीही येवजण येता